ہیلو جی ہم نے اولا سے ایک ٹیكسی بک كری تھی ابھی تک گاڑی ہمارے لوكیشن پہ پہنچ نہیں پائی ہے كافی ٹائم سے انتظار دیكھ رہے ہیں یہاں پر ایک ہمارے ساتھ مریض بھی تھے ان كو لے كر جانا تھا ہاسپیٹل آرٹیكا ہم نے بک كری تھی سیون سیٹر كہ سب لوگ اس میں آرام سے بیٹھ كر كے چلے جائیں لیكن آدھا گھنٹہ سے زائد ہو گئی ہے گاڑی لوكیشن پہ پہنچ ہی نہیں رہی ہے آپ اپنے ڈرائیور سے رابطہ كریں اور اتنا زیادہ اگر دیر لگائیں گے تو پھر گھر بیٹھے آن لائن كا فائدہ كیا ہوا اس وقت جس وقت ہم نے بک كری ہے گاڑی اس وقت لوكیشن میں سے آنے سے صرف اور صرف پانچ منٹ دكھا رہا تھا لیكن اب ڈرائیور كی كمی ہے یا آپ كی كمی ہے ہم نے تو ان كو لوكیشن بھی ٹریک كر كے ڈال دیا كہ آپ اس لوكیشن پہ پہنچ جائیے لیكن وہ كافی دیر سے انتظار دیكھتے دیكھتے وہ پہنچے نہیں اس كے بعد ہم نے كسٹمر كیئر آپ سے رابطہ كیا ہے كہ جلد سے جلد گاڑی آ جائے لیكن پانچ منٹ سے آدھا گھنٹہ انتظار دیكھ رہے ہیں اور آ ہی نہیں رہی ہے تو اگر اس طریقے سے آپ لوگ كام كریں گے تو پھر آدمی بک كیوں كرتا ہے ارجینٹ میں جب ان کو كہیں نكلنا ہوتا ہے تبھی بک كرتا ہے ایسے تو اگر ہم كو نكلنا ہو تو ہم روڈ پہ جائیں آدھا گھنٹہ اپنا ٹائم ویسٹ كریں آدھا گھنٹے میں تو ہم روڈ پہ جاتے تو ہم كو گاڑی مل جاتی لیكن وہاں نہ جا كر كے ہم نے گھر بیٹھے گاڑی كو بک كیا كہ پانچ منٹ میں آ جائے گی اور نكل جائیں گے ہم اپنے جہاں ہم كو جانا ہوگا لیكن اتنی دیر تک آدھا گھنٹہ كافی سمے ہوتا ہے اس لیے مہربانی كر كے آپ نے ڈرائیور سے كانٹیكٹ كریں اور لوكیشن پہ گاڑی جلد سے جلد بھجوائیں